आंनि सबाय ओंख्रि संनाया आंनि फसायनाय बायदि जायिखाय आङो अमा न'आव फिसिनाय अमानो होनांबाय आरो आङो गोदानै संफिननो थाखाय नाजाबाय बिदिनो सबाय आरो साम' ओंख्रियाव सबायखौ रुग्रोबाय बिनिफ्राय रुनानै लाना साम' दानबाय दाखोन गारबाय दाखोन गारनानै मान्जिबाय मान्जिनानै एवबाय मोजाङै एवनानै बानलु सानलु देनानै मस्ला मस्लि देनानै एवबाय एवनानै साम'खौ माबा सबायखौ रुबाय रुनानै दालि खाता सानानै साम' एवनाया एसे मोजाङै एवखांनानै खामहां खामहां जाबा सबायखौ ज' लुनानै होबाय आरो मोजाङै गोदौ होबाय गोदौ होनानै टेस्टि मस्ला होबाय बानलु देनाय सामब्राम गुफुर देनाय बेबायदि होनानै आराम गंगार मोनहां मोनहांबा गंगार दुन्दिया हाफ्लेनानै होनानै संबाय ओमफ्राय संख्रि साखिनानै नायबाय टेस्ट गोथाव जादों ना जायाखै बेनो